नमस्ते हाँ बताइए हाँ आता है मैम सम समझाते तो बहुत हैं और यहाँ पढ़ता लिखता है मेरे सब लोगों के सामने लेकिन अब वहाँ जाकर पता नहीं क्या करता है हाँ बच्चों के साथ साथ घूमता है लेकिन कहाँ जाता है पढ़ता लिखता है लेकिन अब वहाँ पता नहीं हाँ तो मैम फिर रहने दो और हम क्या बताएं हाँ तो मतलब आप आप भी कोशिश करें हम भी कोशिश करें हाँ हाँ ब बच्चे को तो बच्चे को भेजेंगे आप आप भी कोशिश करिएगा हम भी कोशिश करेंगे कि यह पढ़ जाए क्योंकि पढ़ लिखकर कुछ आगे बन जाए हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ कोचिंग तो लगवाई है पर कभी जाता है कभी नहीं जाता यही हो जाता है देखो सर से बताएंगे कि कोचिंग बोल दिया करो कि डेली आया करे

हाँ वह पढ़ता नहीं है हम लोग बहुत कोशिश करते हैं हद से बाहर करते हैं लेकिन पर मानता ही नहीं है तो इसीलिए अब हम लोग मजबूर हैं क्या करें पैसा तो लगा ही रहे हैं हाँ हाँ बस समझाने से हाँ समझा हाँ हाँ समझाने से सब कुछ इसलिए हमने आपसे आपके पास कॉल किया कि पुछ लें कि कैसी पढ़ाई लिखाई करता यहाँ तो ज्याज़्यादादा किसी की सुनता नहीं तो हम हमने सोचा कि आपसे पुछ लें कि आपकी सुनता है या नहीं सुनता है इसीलिए हमने आपके पास कॉल किए हाँ

हाँ हाँ हाँ मतलब वहाँ पर हाँ हाँ कर देगा फिर बाहर हाँ दूसरे के साथ बैठता है इसीलिए तो आदत ख़राब हो गई है हाँ हाँ क्योंकि हम्म हम्म हम्म इसीलिए हाँ इसीलिए तो यह सब ख़ुराफ़ाते करता है तो पढ़ाई मैं मन नहीं लगता जी नमस्ते जी